ہلو کیا آپ بنارس گیس سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں آپ کی کسٹمر شمع انجم بات کر رہی ہوں جب آپ کی نئی نئی ایجنسی کھلی تھی سن انیس سو نوے میں کل ہماری گیس ڈلیور نہیں ہوئی تھی تو آپ کے کسٹمر سپوٹ ٹیم نے ہماری مدد کی اور گیس سلنڈر ڈلیور کرنے والے کو جلد از جلد گیس ڈلیور کرنے کو کہا اس لیے میں آپ کا اور آپ کے اسٹاف کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں یہ تجربہ میرے لیے بہت اچھا رہا